कौआ से काला होइए कौआके आवाज से अलग होइए मोरके आवाज अलग होइए मोरके चित्र होइए मोरके पंख होइए मैना अलग होइए हरेक पक्षी गरुड़ अलग होइए चील अलग होइए गिद्ध अलग होइए सबके अलग अलगके से अपन अपन पक्षीके रूप होइए